हय म्हजी एक चुलात भयण आसा म्हजी सोयऱ्यांची ताणें शिक्षणाची पदवी घेयल्यात बी ए केला आनी तें आतां मानवी संसाधनाची पदवेर आसा ताजें मानवी सन संसाधनाची पद म्हणजे ऍच आर ऍच आर पोस्टार आसा तें आनी तें बरें करता तेका भोरपूर पागार आसा तेका पाग म्हणटाय ते तेका एक सिक्स्टी सॅवन्टी थावझंड आसा तेगेर शिक्षणाची तेगी तेगी शिक्षण जी केला तेजर मेळटा तेका आनी ते खूब जोडटा आनी बरें काम करतात घरां बसून काम करता नाल्या ऑफिसांत काम करता वर्क फ्रोम होम ऑफिसान अशें तेका तेगे भाशेन तितलें सांगपाचें आसलें